गले जी ख़राश खे ठीक करण लाइ असां डॉक्टर खां दवा त वठंदा आहियूं पर उन सां गॾु गॾु घरेलूं नुस्खा बि कंदा आहियूं घरेलू नुस्खा करण सां पंहिंजी गले जी ख़राश हिकदमु ई ठीक थी वेंदी आहे असांखे फ्रूट खाइणो हुजे त फ्रिज मो ॿाहिरि कढी थोरी देरि खां पोइ उहो गरम थिए तॾहिं खाइणु घुरिजे गले में ख़राश हुजे हेतिरा ॾींहं थधो पाणी ऐं आइस्क्रीम जहिड़ी शयूं न खाइणी घुरिजे गले जी ख़राश खे ठीक करण लाइ गरम पाणी पीअणो घुरिजे ऐं लुणु विझी उन सां गरारा करणु घुरिजे गले जी ख़राश लाइ आदू खे कुटे उन जो रस कढी करे उन में माखी जी हिकु चिमिची उन जो ॾींहुं ऐं राति सेवन करणु घुरिजे गरम खीर में थोरी हैड विझी करे उन खां पीअण खां बि गले जी ख़राश ठीकु थींदी आहे ॿियो गरम पाणीअ में लीमो विझी करे उन जो बि सेवन करणु घुर्जे